हमरा क्षेत्र मे जे पर्यटक बिहार अछि ओहिमे पर्यटन सब घूमे लेल लोग सब आबि रहल अछि जाहि मे हमरा सबके क्षेत्र मे बिहार मे जे अय से खेलय के लेल बड़ बेहतर सुविधा प्रदान कयल गेल छै मनोरंजन कार्य के लेल लोकप्रिय चीज भी कार्य अय से सब के सुविधा नीक नीक सुविधा सब देल गेलैया हमरा बिहार मे जे मतलब पर्यटक सब आबि रहले यऽ से स्विमिंग मे बेसी रुचि लै यऽ जेना ट्रैकिंग भऽ गेल रनिंग भऽ गेल कैम्पिंग लगा करके वहाँ मनोरंजन करै यऽ सब बिहार जे भी अबै यऽ घूमे आओर पर्यटक सब हुनका मनोरंजन के लेल यहाँ बेहतर सुविधा प्रदान कयल गेलै जेना खेलै मे जेकरा रुचि है ओसब खेल के प्रति जे भी मतलब मतलब रुचि जादा है ओसब खेल के लेल सुविधा देल गेलै जेना फुटबॉल भऽ गेल क्रिकेट भऽ गेल से रोमांचकारी दृश्य भी यहाँ पे भऽ जाइ यऽ लोकसब के लाभान्वित करय के लेल ई बेहतर अय जेना ट्रैकिंग भऽ गेल कैम्पिंग भऽ गेल कैम्प लगा के लोग सब आओर ग्रुपमे समुदाय बना करके लोकसब बेहतर यहाँ पे मनोरंजन मिल रहल अय हमरा पर्यटक मे